मां जूनागढ़ में रहंदी आहियां त हिते कांउ झिरकी मोर कबूतर तोतो अहिड़ा इलाही पखी आहिनि ही झंगल विस्तार आहे तॾहिं हिते इलाही जातियुनि जा पखी ॾिसण मिलंदा आहिनि पर मूंखे मोर ॾिसण इलाही वणंदो आहे छो त मोर हिते इलाही आहिनि ऐं जॾहिं हिते बरसाति पवंदी आहे तॾहिं मोर नचंदा आहिनि इहो नज़ारो ॾिसण जहिड़ो हूंदो आहे